पंद्रहां डिसैम्बर ॿ हज़ार पंज टेवीह मार्च उणिवीह सौ छाहतरि नव मार्च उणिवीह सौ छाहतरि अरिड़हां नवैम्बर उणिवीह सौ छावंजाहु सतरहां नवैम्बर उणिवीह सौ पंजवंजाहु